जोंनि हादाबाव हिन्दु आरो ख्रिस्टान आरो बेजों लोगोसे मुसुलमान जेरै बुधिजिम सिक गोबां रोखोमनि माखासे धोरोमनि धोरोम धोरोमा धोरोमनि मानसिफोर जेरैहाय थायो आरो बेजों लोगोसे स्पेसेलि मेजरिटि हिसाबै हिन्दु हिन्दुनिजोम आरो बेजों लोगोसे ख्रिस्टियानिजोम बे मोन्नैया मेजरिटि बे बेखायनो ओह जोंनि जोंनि हिन्दु धोरोमावहाय ओह गोबां माखासे नेखान्थिफोर जेरै फालि ओह फालियो बा बाहायनाय जायो बे नेमखान्थिनि थ्रुयै हिन्दु धोरोमखौ फालिलांनाय जायो आरो सोलिनाय जायो आरो गुबुन खान्थियाव जाहैबाय ओह जेरै ख्रिस्टान ख्रिस्टान धोरोम बिसिनियावबो गोबां रोखोमनि बेवहायबो गोबां रोखोमनि माखासे नेमखान्थि धोरोम आसारखान्थि दङ बेखौ मानि दो बेसिनि नेमखान्थि बायदियै फालियो बाहायो आरो बे बायदिनो माने गोदोनिफ्राइनो बे बायदि सोलिनाय हिसाबै दासिमबो बिदिनो बाहायो आरो जोंनि जों जों जोंनि धोरोमखौ जोङो गाजा गोमजा बा मोजाङैनो जों जोंनि अकेशनफोरखौ बा इभेनसफोरखौ जों बयबो गाजा गोमजायैनो जोङो फालिलायो बेखायनो जोङो जों जोंनि धोरोमखौ जों बयबो गावबागाव बयबो मोजां मोनो